اگر مجھ سے کوئی کہے کہ اپنی تصویروں کے ذریعے ہندوستان کا مشاہدہ کرائیے تو میں اُس کے سامنے وہ تصویریں پیش کروں گا جو میں نے ہندوستان کے مختلف شہروں میں گھومتے ہوئے کھینچی ہیں اِن تصویروں میں ہندوستان کے اہم مقامات شامل ہیں مثال کے طور پر جب میں آگرہ گھومنے گیا تو میری وہاں کی تصویریں ہیں اور بڑا اچھا منظر پیش کرتی ہیں تاج محل کا یا وہاں کے وہاں کا جو قلعہ ہے آگرہ کا اُس کا اِسی طرح دہلی میں جامع مسجد کی تصویریں ہیں لال قلعے کی تصویریں ہیں تغلق فورٹ کی تصویریں ہیں قطب مینار کی تصویریں ہیں اور میں اِن تصویروں کے ذریعے اُس کو ہندوستان کا ماضی دکھانا چاہوں گا کہ ہندوستان میں کیا آثارِ قدیمہ موجود ہیں ابھی اور پھر میں حیدرآباد کے چار مینار کا چار مینار بھی دکھانا چاہوں گا وہاں کی جو تصویریں ہیں یا پھر حیدرآباد میں جو وہاں کے نوابوں کے جو محلّات ہیں جو میری وہاں کی تصویریں ہیں وہ بھی دکھانا چاہوں گا پھر لکھنؤ میں بڑا امام باڑہ چھوٹا امام باڑہ ان کی جو تصویریں ہیں وہ دکھانا چاہوں گا یا وہاں کی ریزیڈنسی کی جو تصویریں ہیں وہ دکھانا چاہوں گا تو آثارِ قدیمہ کے ذریعے میں یہ دکھانا چاہوں گا کہ یہ ہندوستان کا ہیریٹیج ہے یہ ہندوستان کا آثار ہے اور یہ ہندوستان کی تاریخ ہے اس کے علاوہ میں اسے اُن پہاڑیوں اور وہاں کے سبزے وہاں کی ہریالی اور وہاں کی خوبصورتی بھی دکھانا چاہوں گا جو ہم ہندوستان کے ہمالیہ پہاڑ پر پاتے ہیں اور چاہے اور اُن پردیسوں میں پاتے ہیں جو اِن پہاڑوں میں آباد ہیں چاہے وہ اتراکھنڈ ہو چاہے وہ ہماچل پردیس ہو چاہے وہ کشمیر ہو وہاں جو خوبصورتی ہے اس کا کوئی ثانی نہیں